شکار کے لیے ہم بہت ہی نارمل کشتی لے کے جاتے ہیں جو کہ ہر طرف سے کھلی رہتی ہیں جس میں ہمیں شکار کرنا بہت ہی آسان ہوتا ہے اور ہم شکار کے لیے الگ الگ غذاء مچھلی کے لیے اپنے ساتھ رکھتے ہیں تا کہ ہم زیادہ سے زیادہ مچھلی پکڑ سکیں ہم شکار لے لیے وہ کشتی نہیں لیتے جس کے اندر لوگ بیٹھ کر گھومنے کے لیے تالاب میں نکلتے ہیں ہم وہ کشتی لیتے ہیں جو مچھواروں کے لیے ہوتی ہے